سر كیا میری بات سویگی كسٹمر كیئر سے ہو رہی ہے سر میں یہ كہہ رہا تھا كہ میں نے آپ كے ایپ كے تھرو نذیر فوڈ سے آرڈر كیا تھا چكن بریانی اور چكن چنگیزی كا تو ابھی وہ آرڈر دكھا رہا تھا كہ وہ آرڈر پہنچ رہا ہے كہ لیكن ابھی اچانک سے دكھا رہا ہے كہ آپ كا آرڈر ڈیلیور ہو چكا ہے لیكن وہ آرڈر ابھی تک ڈیلیور نہیں ہوا ہے سر میرے گھر پر كچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور بہت ارجنٹ ہے آپ ہمیں اس كے بارے میں اطلاع دیں كہ ایسا كیوں دكھا رہا ہے

جی سر ہم آپ كے بہت شكر گزار ہوں گے براہ مہربانی آپ ہمیں اس كی جانكاری دیں كہ ایسا كیوں ہے اور اس كا كیا حل ہو سكتا ہے تھینک یو سر شكریہ